जीअं त असां पहिंजूं अर्ज़ियूं ठाहे करे महानगर पालिका जे आयुक्त साहबु खे ऐं असांजे शहर जे आमदार साहबु खे असां इहे सभु अर्ज़ियूं ॾिनियूं ऐं हुननि असां खे घुरायो ऐं असां खां समस्याऊं पुछियूं वयूं ऐं असां हुन खे इहे सॼियूं समस्याऊं ॿुधायूं त आमदार साहबु ऐं आयुक्त साहब असां खे आशवासन ॾिनो कि असां इहो कमु जल्द ते जल्द चालू करायूं था ऐं शहर खे साफ़ सुथिरो रखूं था ऐं कुझु ॾींहंनु खां पोइ त असां खे नज़र आयो शहर में कि सभु खॾनि खे दुरुस्त कयो पियो वञे ऐं जेकी कचरे जी समस्या हुई उहो कचरो बि जल्दी जल्दी खणण चालू कयो वयो ऐं उते दवाऊं विझणु चालू कयूं वयूं जीअं बीमारी न फहिलिजे ऐं बि॒यो त असां आयुक्त साहबु खे इहो बि चयो कि तव्हां जा जेके मुलाज़िम आहिनि जेके कमु कंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि इन्हिनि समस्याउनि ॾे ध्यान ॾियणो पए त उहो जल्दी कमु थींदो ऐं तव्हां पाण बि शहर में राउंड हणंदा रहो चकर हणंदा रहो त तव्हां खे बि शहर में छा तकलीफ़ूं आहिनि हू नज़र ईंदीयूं ऐं तव्हां उहो कमु कराए सघंदा आहियो उन ते आमदार साहबु बि ॾाढो सुठो नमूने असांखे ध्यान ॾिनो ऐं आयुक्त साहब खे चयो कि तव्हां खे सही ॻाल्हि आहे शहर में निकरण बि खपे ऐं ॾिसण बि खपे कि असां जे रहवासियुनि खे कहिड़ियूं कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आहिनि पोइ त पाणीअ जी बि ॻाल्ह निकिती त उन ते आमदार साहबु बि इहो ई ॻाल्हायो कि कि हिक हिक हंध तव्हां जा जेके पाणीअ जा मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे वञण खपे ऐं ॾिसण खपे किथे पाइप टुटल आहे या पाणी छो नथो पहुचे ऐं असां जे शहरवासियुनि खे छो तकलीफ़ थी थिए ऐं पाणीअ जा जेके टाइम आहिनि उहो बि चेंज करण लाइ असांजे आमदार साहबु चयो ऐं आयुक्त साहबु उन खे सुठे नमूने ॿुधो ऐं उननि आदेश कढ़ियो त भाई जेकी इहे समस्याऊं आहिनि जेतिरो जल्द सां जल्द दूर कयूं वञनि ऐं शहरवासियुन खे वरी काई तकलीफ़ थियण न खपे इन करे हुननि कचिरे जे लाइ कचिरे जूं गाॾियूं असांखे मोकिलण चालू कयूं कि हर जॻहि ते हर घिटीअ में हर रोड ते हर चौक ते कचिरे जूं गाॾियूं अचण चालू थी वयूं जीअं ऐं उननि असांखे इहो बि चयो कि तव्हां रहवासियुनि जो बि थोरो घणो फ़र्ज़ु आहे त असां जेको चाहियूं था सुको कचिरो ऐं आलो कचिरो अलॻि अलॻि ॾियण चालू कयो त जीअं असां उन खे अलॻि अलॻि जॻहि ते वापिरे सघूं या फिटी करे सघूं त शहर सॼो साफ़ु सुथिरो रहंदो ऐं तव्हां जे लाइ बि बीमारियूं न ईंदियूं इहे जाम जल्द में जल्द हुननि असां खे सभु सहूलियतूं कराए ॾिनियूं ऐं पाणीअ जी लाइन लाइ बि हुननि ॾाढो गंभीरता सां ॾिसी करे ऐं हाणे हुननि पाणीअ जी टाईमिंग जेको सुबुह जो चईं बजे राति जो टीं बजे ईन्दो हो उन खे बि हुननि उहो ॾींहं जे टाइम वक़्तु ॾिनो असांखे कि सुबुह जो अठें या नवे बजे तव्हां जे घरु पाणी ईंदो ऐं असां सभु इन मां ॾाढा खुश थियासीं ऐं असां चाहींदासि के हर हिक रहिवासीअ खे अॻियां अची समस्याऊं दिल खोले ॿुधाइण खपे त असांजी जेका सरकार आहे उहा ॿुधंदी ऐं असां खे उहा कराए ॾींदी मां इन ॻाल्ह जे करे आमदार साहबु जो ऐं आयुक्त साहबु जो ॾाढो वॾो शुकुर मञी रहियो आहियां की हुननि असां खे इहो कमु कराए ॾिनो ऐं मां चाहींदुमि आईंदे काई बि तकलीफ़ न अचे ऐं इन ॾे हे हाणे पाण ध्यान ॾींदा त असांखे जीअं त असां रहिवासी आहियूं असांजो बि फ़र्जु आहे असांखे बि सुजाॻ रहण खपे ऐं असां सुजाॻ रही इहे सभु समस्याऊं असां शहर जूं असां हल करे सघंदा आहियूं इन करे मां सभिनी जो वरी धन्यवाद चवण चाहींदुमि